हमारे यहाँ क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है टूर्नामेंट और हम लोग जाते हैं टूर्नामेंट खेलने यहाँ दिल्ली गए रणजी भी खेलें और यहाँ कृक कर के टूनामेंट जीते जीत के तब गए दिल्ली रणजी खेलने वहाँ भी कुछ रन से जीते हैं कबड्डी भी खेले हैं यहाँ बहुत फुटबॉल भी खेले थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खेल खेले हैं हम